क्या मेरी बात जय माता दी कैब एजेंस से हो रही है मैं सुहानी ठाकुर शक्ति नगर चिल्कटान बस्ती से बात कर रही हूँ मैंने आपके यहाँ से एक कैब बुक किया था जिससे कि मुझे उस कैब से रेलवे इष्टेसन मुझे जाना था जेसे कि अभी तक आपका कैब नहीं आया जिससे कि मेरी ट्रेन छूट गई है मुझे आपसे शिकायत करनी है कि आप मेरे दिए हुए कुछ एडवांस पैसे वापस करें और जो मैंने जितने में बात की थी मैं वह धनराशि मैं भुगतान नहीं करूंगी